एकटा किताब अछि ओहि किताबके नाम दी पावर ऑफ सबकॉन्सियस माइण्ड जकर लेखक जोसेफ मर्फी अछि एहि किताबके लेल हमर पी एच डी सुपरवाइजर या पी एच डी गाइड दुनूसँ एकटा केयो किछु कहि सकैत छी डॉक्टर अजय कुमार झा जे एम एल एस एम कॉलेज दरभङ्गाके एसोसिएट प्रोफेसर छथि से सिफारिश कयलाह जे ई किताब अहाँ पढ़ू आ ई किताब पढ़बाक बाद हमहूँ दोसर तेसर सङ्गीकेँ एहि किताबकेँ पढ़यके लेल सेहो हम सिफारिश केलहुँ आ ई किताब जे अहाँके जीवनके जे कॉन्सस आओर सबकॉन्ससके जे अन्तर यए अहाँ समझि आओर बूझि सेहो सकैत छी मुदा ई किताब अहाँकेँ पढ़य पड़त